यौ अहाँके दोकानसँ जे सोफा लेलहुँ अहाँ हमरासँ पचास हजार कीमतो लेलहुँ लेकिन ओहि बदलामे अहाँ हमरा सोफा नहि देलहुँ सोफा बहुत हमरा मन लायक नहि यए हमरा की पता जे अहाँ अपन दोकानमे एहन सोफा राखैत छियै तऽ हम आब दोसर बेरसँ अहाँके दोकान नहि जायब